ریاستی نقل و حمل کا معیت بھارت میں ریاستوں کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کچھ ریاستوں میں بسوں اور ٹرینوں اور دیگر عوامی ذرائع نقل و حمل کے سہولت کافی بہتر ہیں جبکہ کچھ علاقوں میں سہولیات ناکافی اور غیر منظم ہو سکتی ہے بہتر نظام کیرلا دہلی مہاراشٹرا کرناٹک جیسے علاقوں میں جدید بسیں میٹرو سروس اور آن لائن بکنگ سسٹم موجود ہیں بھارت میں سفر کی لاگت عمومی طور پر بھارت میں سفر دنیا کے کئی دوسرے ممالک کے مقابلے میں سستا ہے خاص طور پر آپ عوامی نقل و حمل استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر بسوں اور ٹرینوں کا کرایہ کم ہے